हा मूं पी एम जी पोषण योजिना जे बारे में ॿुधो बि आहे और मां हुते विंदी बि आहियां हिकु असांजे पासे में ई पार्क आहे हुते असां ग़रीबु ॿारनि खे पढ़ाईंदा आहियूं और हिकिड़ो सरकारी इस्कूल बि आहे जिते ग़रीबु ॿारनि खे मी डे मिल बि मिलंदो आहे हुन मी डे मिल में मटे मटे दालि चावरु त रोज़ु हूंदो आहे बाक़ी भाॼियूं मटे मटे ठाहींदा आहिनि ताकी जेके ग़रीबु ॿार आहिनि अचनि उन्हनि खे भरपेट रोटी बि मिले और पढ़ाई जो शौक़ु बि जागे हुननि खे यूनिफॉर्म और किताबू बसतो सरकारि ॾींदी आहे ताकी हिकु जहिड़ा लॻनि त मां ॾिसंदी आहे सुबुह जो जॾहिं वॉक ते वेंदी आहियां त असांजे पासे आहे सरकारी इस्कूल हुते मां ॾिसंदी आहियां ॿारनि खे सुठा लॻंदा आहिनि वेंदा आहिनि मेन दिलि सां हू वेंदा आहिनि कि असांखे ॾींहं जो सवली रोटी मिलंदी और ॿियों असांजे घर में जेका माई कमु कंदी आहे त हुन ॿुधायो कि हुनजी नुंहुं खे बि अहिड़ी सरकारी स्कूल में रोटी ठाहिण जो रोटी मिली आहे कमु मिलियो आहे तो घरां सां थोरा कपिड़ा वठंदासीं भाभी सूट दे दीजिए त पाए करे वेंदी त स्कूल में सुठी लॻंदी और असां बि हिकु एन जी ओ सां जुड़ियल आहियूं हुते असां ग़रीबु ॿारनि खे पढ़ाईंदा आहियूं त असांखे कुझु सरकारी मदद बि मिलंदी आहे ही सुठी सरकारि जी हिकु योजिना आहे ग़रीबु माण्हू पढ़ंदा त पंहिंजे हक जो ॼाणंदा और पंहिंजो बि कुझु भलो कंदा और हुननि खे भरपेट रोटी मिलंदी त पढ़ण में बि मनु लॻंदो कुझु ॿारनि जो भविष्य सुठो थींदो